ए राहाया लादों माबा द्रागन गायनाय सिनाया गायग्रा हाया बेसेबांसो जागोन

गायग्रा अस्थाद लाबोनांगोन लानांगोन फैसाबो नांगोन ना फैसाबो नांगोन

थिन बिगायावहाय थिन हाजारसोआव हागोनना दा बेनोथ' दा आंनियावथ' आखायाव जेबो गैया फैसा नोंथाङासो मा खालामोसै फुलिया अस्थादासो मिथिसिगोन फुलिनि दामखौ

सोरबाफोर सिनायनाय दं नामा नोंहा खुन्था गायनांगोनदां खुन्थाया आंनियावनो दं औवा दंखायो औवा दंखायो

है देखायना होबानो जोंबो रोंलांगोन ना दे उनावहाय मोजाङै रायज्लायसिगोन